भारतानि जब मारकेटआ जोबोत गाज्रि मानो होनोब्ला मुवा बेसादफोरनि दामा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांगासिनो दं जेरै गेसनि एलपिजि गेसनि दामा दा बर्थमानाव जौसे जौ आरो पेट्रल जेहेतु पेट्रल बेनि बेसेनाबो बांद्राय जानानै दं मानो होनोब्ला बेफोरबायदि बांनायनि थाखाय जोंनि समाजारि जोंना

लयेइस्ट थाखोनि मानसिफ्रा सालिनो थाखाय बा दावगालांनो थाखाय सुबिदा मोननाय जायाखै जायनि जाहोनआव दासिम जोंनि मार्केटफ्राबो मैगं थायगंखौ लानानै गाननाय जोमनाय गासैखौबो लानानै

बेसेना बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं जायहेतु दुखियासेरिनि मानसिफ्रा जाबायदि सोलिनांगौ बेबायदि सोलिनो हायाखै बहुद क्राइसिस जों थांनो गोनां जादों आरो बेखायनो जोंनि भारत हादोराव दा बर्थमान आव मुवा बेसादनि बे बिबांआ बांगासिनो दं